ہاں ہلو کیا ہماری بات کار واش آپریٹر سے بات ہو رہی ہے جی کیا پرائس ہے سر کار واش کا جی ہمارے پاس چھوٹی گاڑی بھی ہے بڑی بھی ہے آلٹو ہے ایک آرٹیگا ہے ایک اسکارپیو ہے

سروس ایک دم ہنڈریڈ پرسینٹ ملے گی ہے نا بہترین

فوم فوم لگا کے کیا جاتا ہے اس سے زیادہ شائننگ آتا ہے نا اس کا کتنا پڑ جائے گا تو اگر مان لیے ہم کار لگا کے چلے جاتے ہیں تو کتنا دیر میں میرا کمپلیٹ ہو جائے گا کام تین کار ہے سر تین کار میں دے کے جانا چاہتا ہوں وہاں سے پھر میں ٹائم میکسیمم ایک کار میں میکسیمم کتنا ٹائم لگے گا دو سے تین آور اچھا تو ٹوٹل ہمارا اماؤنٹ کتنا لگ جائے گا اگر فوم واش ہم کرواتے ہیں تو ارا ہاف ہاف فاسٹ میں کیا ہے صرف باڈی خالی ہوگا ہے نا انٹرنلی ہی پورا صاف نہیں ہوگا اتنا سر ہنڈریڈ پرسینٹ ایک دم جنوئن کام ملے گا مطلب کام ایک دم فریش ملے گا ہے نا اچھا میں آنے کا جلدی ٹرائی کر رہا ہوں آ کے تینوں کار ہم لگا د وہاں پہ جگہ ہے نا لگانے کا ٹھیک ہے بہت سٹ سیٹ سب دھلا جائےا اندر والا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ میں آتا ہوں